हम घुमने गए थे कहीं गए तो देखें अच्छे अच्छे बेडसीट वहाँ टंगे हुए थे दुकान पर दुकान पर तो फिर रेट वेट पूछे तो बहुत काफ़ी महँगा बता रहा था लेकिन सोचे देखने में अच्छा लग रहा था तो ले लिए हमें क्या पता आते वाइट हो जाएगा वह फिर धुलाई में ही वाइट हो गया जिससे कि काफ़ी भूरा देखने में भूरा भद्दा ला दिखने सा लगा इससे धराते हैं

इसमें काफ़ी भद्दा सा बुरा लगता है देखने के उसे डालने में बेड पर इस वजह से उसे अब डालते नहीं हैं गंदा सा दिखता है यह लगता है कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे इतना गंदा सा बेडशीट डाल दिए इससे बढ़िया ऐसे बैठा देते इसे से बेडशीट तो हमें बहुत बेकार लगता है कोई बेकार सा होता है कोई उसका कलर वलर रु रुओं रुएँ उखड़ जाते हैं जैसे दुकान में दिखता है उसका एक ही धुलाई में ख़त्म कहानी हो जाता है दुकानदार भी धोखा देते हैं

उसके बाद देखने में अच्छा लगता है ले आएँगे घर पर एक धुलाई में ही उसका सब ख़त्म कहानी हो जाता है कलर वलर रूएं सोमे सब भद्दा सा लगता है देखने में लगता है तो अच्छा नहीं लगता यह अपने भी को शर्म होता कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे बेड ही ऐसे डाल दिए इससे बढ़िया ऐसे बिछाते

बस सिर्फ़ तुम्हें सबसे बेकार लगता है